जुनारफोरा गोरलै जोनोम होयोब्ला जोङो बिमाखौबो जोथोन लानो गोनां जायो बेबायदिनो आंनियाव अमा मोसौ बोरमा बेफोरबायदि जुनातफोरा दङ आङो अमा बिमाखौहाय जेबोलानाखि अमा बिमाया गाब जाजेनो अबोलानिफ्रायनो आङो अमाखौहाय लखेल गुन्दै होनानै बिराथ जोथोन लायो जेन' बिनि उदैयाव थानाय अमा फिसाफोरा मोजाङै उजिनो हायो जेब्लानाखि अमाया माच मोनब्रैयै गाब जायो अबोला उजिनाय सम जायो अमाया माच मोनब्रैनि उनाव फिसा उजियो फिसा उजिब्ला अमाखौहाय जोङो जोथोन लानांगौ जायो साफा खालामनांगौ जायो जोङो जोथोन लाखांनानै बिमाया गोबां दुरबल जायो सानाय बिसफोरखौ लानानै बिनि थाखायनो जोङो अमा बिमानो आदारफोरखौ खेमसेनो बुरजा होआलासे लखेल माइरंनि ओंखाम एसे संफ्लेनानैहाय गुन्दै एसे ओंखाम एसे होनानै जोङो अमा बिमाखौ जोथोन लानांगौ जायो आरो बेबायदिनो गायखेरफोर ओंखारनायनि थाखाय जोंनि बारियाव मोननाय जेरै आदुमब्रा बिलाइफोर बेफोरबायदि बिलाइफोरखौ जोङो आदारजों संफानानै होनानैहाय जोङो अमा बिमाखौ गायखेर बहरा खालामो अमा बिमानिफ्राय गायखेरा मोजां ओंखारब्लानो अमा फिसाया बिराथ नायनो अन्थाव बाथाव सख्ल' बख्ल' गब्ल'नाय मासे अमा फिसा जायो बेफोरनि थाखायनो अमा फिसाफ्रा नायनो मोजां जायो आरो बिसोरखौहाय जेब्ला बिसोरो आदार जायो लकेल माइरं होनानै बिसोरनोहाय गुन्दै गोरलैखौ एसे सालिख'नानै ओंखामजों लगायफाना होनानै गुदुं गुदुं जाहोयोब्ला अमा फिसाया बिराथ मोजां जायो बेबायदिनो गिदिर गोलाव जालाङो बेफोरनो मोजां जातनि अमा जायो थिग बिदिनो मोसौफोरनि बेलायावबो मोसौवा गाब जानानै बोसोरसेयानो लाफ्रामो बिखौ जोह उजिनाय समाव जोङो जोथोन लानो गोनां जाया जेब्लानाखि बासुल उजिखांयो अब्ला जोङो बिमानि गायखेर गोरलैखौ सेरगारनांगौ जायो नङाब्ला मोसौवा बे गायखेर गोरलैखौ जाब्ला खिख'नो हायै जायो बेबायदिल' खालामनांगौ जायो मोसौनि बेलायाव आरो मोसौवा गावनो गावनि गथ' गोरलैखौ बिराथ मोजाङै खांयो थिग बिदिनो बोरमानि बेलायावबो जोङो बोरमाखौ फानथानो खादेरनानै लाबोनानै बोरमाया द' दाननि उनाव फिसा जोनोम होयो बियो गाव हारसिङैनो जोनोम होयो गायखेरफोरखौ सेरगारनानै होब्ला मोजां जायो बोरमाया गायखेर गोरलैफोरखौ जायोब्ला गोमो गोमो गोरा गोरा खियो बिराथ खिनानै खस्थ' मोननाय जायो बेफोरबायदि नाथाय अब्लाबो जोङो मानसिया अमाफोरखौ जोथोन लानायबायदि मोसौ बोरमाफोरखौ जोथोन लानो गोनां जाया बिसोरो गाव गावनो गावनि फिसाफोरखौहाय खांनो गोरों जायो आरो बिजों लोगोसे आंनियाव दाउफोरबो दङ बि दाउफोरखौ आङो गोदलैयावहाय गुबुननिफाय लानानै फैनानै नवावहाय गिदिर खालामबाय जेब्ला बियो जोख्लि जाबाय दैनायनि सम जाबाय अब्ला आं बिनो मोनसे खाथा ख' खानानै होबाय बियो खाथा ख'वाव गावनि बिसिबां दैनो गोनां बिदै सम मथे दैनानै बिदैफोरखौ दैनानै बियो हारसिङैनो गयो हारसिङैनो फिसा बेरो फिसा बेरोब्ला जोङो बेखौ ख'निफ्रायनो हाननानै गाहायाव दुरुंजों खानानै दोन्नानै जोङो बिमाखौ दुरुंजों खानानै दोननानै इंखुर गोरलैखौ होनांगौ मानोना माइरं गिदिरखौ दाउ फिसा या जानो हाया बिनि थाखायनो जोङो इंखुरखौ होनानैहाय दाउफोरखौ जोङो खांनांगौ बेबायदि सप्तासेसो खानानै दोनोब्लानो दावा एसे राफुंनाय जाब्लानो जोङो हगारनानै होयो ना गावनो हारसिंनो बिमाया आदारखौ नागिरनानैहाय दाउ फिसाफोरनो जाहोयो बेबायदिनो दाउफोरा गावसोरनो गावसिनि फिसाफोरखौ खाङो